जोंनि एरियाआव जा नुयो जोंहा मोनसे पन्सायत दं बे पन्सायताव बहुत खामानि फैयो जाहाते माने गामिया मोनसे गामिया जाहाते जेसेबां हायो जौगानांगौ गामिजों लोगोसे मानसिया जौगानांगौ मानसिनि थासारिया जौगानांगौ बेखौ माने तारगेट खालामनानै बे पन्सायतआ एबा पन्सायतखौ दानाय जायो त' बेयाव जोंहा मोनसे पन्सायताव नेहाथारि थायो आरो आफादगिरि थायो लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि बा बिडिअ जे बुङो डिस्ट्रिक्टनि मोनसे ब्ल'कनि आन्दाराव थायो बे आरो बिखेखकै बे पन्सायतनि खामानिफोरा गामि एरियाखौ जौगालां जौगाहोनाय मानसिफोरनो जा असुबिदा जाना दङ बेफोर सुबिदा होनाय जाहाते मानसिया मा गोग्लैसोना थाया गामि मोनसेयावथ' मानसिया जौगानांगौब्ला लामा नांगोन लोंनाय दै गैयाब्ला लोंनाय दैखौ होफैनांगोन आजिकालि जा जल जिबन मिसन फैदो बेफोरनि थ्रुयै बेफोरनो आरो पन्सायतनि खामानिफोरा